हमसब जनै छियै कि मैथिली भाषा सिखावैके जरुरी छै बच्चा सब जो हइ ने अब पहिलका बात सब मैथिली भाषा नहि सीखै चाहै छै लेकिन हमसब कोशिश करैके चाहै छी कि मैथिली भाषा सीखहेके जरुरी हइ एहि लागी कि सारा कुछ हइ ने मैथिलीमे करेके चाही हमसब इहे चाहै छी कि मैथिलीमे करके अपना भविष्यमे आगेके ओर बढ़े आओर काफी मैथिलीके नाम ऊँचा करैके चाहै छी तऽ सङ्गीतमे भी हमसब मैथिलीमे ही प्रयोग करैके चाहै छियै कतहुँ नहि जाइके हइ कोइ जरुरी नहि हइ मैथिलीमे ही अपना घरपर ही सङ्गीतके बारेमे सिखियौ मोबाइलसँ सिखियौ जहाँ नॉलेज होइ छै वहीं सिखियौ लेकिन मैथिली भाषाके अहाँ सब विस्तारित रूपसँ फैलैयौ एहिके लेल कि मैथिली भाषाके प्रयोग नहि होइ छै आओर हमसब चाहै छी मातृभाषा हइ अपन ताहिके लेल मैथिली भाषासँ हम सबके लेल सिखैके कोशिश करै छी हमसब सीखि लैती तऽ अच्छा लगतियै हमनी सबके मैथिली भाषा ठीक छै नहि